हम जे नेकलेस मंगेने छलहुँ ओकर कलर बहुत सुन्दर छलै आओर डिजाइनिंगो नीक छलै मगर ओकर जे पिछुलका फित्ता छलै ओ खराब छलै आओर ओ जल्दी उघैड़ गेलै